आं मोनसे रेस्टुरेन्टआव जाग्रा अर्दार खालामदोंमोन बे जाग्रानि मुङानो जाहैबाय सावमिन मम' बेदर फ्रायमोन आरो बे जाग्रायानो जोबोर बानलु गोसामोन आरो जोबोद थाव बारामोन आरो बासियामोन बिनि थाखायनो बि जाग्राखौ हरफिननाय जादोंमोन